श्री गणेश चौथ जी कथा रतन जो नाले शहर में हिकु अजीत कुमार नाले हिकु शाहूकार ऐं धर्मात्मा राक्षस रहंदो हो हिन वटि संसार जा सभु दुख मौजूदु हुआ पर औलादु कोन्ह हुयसि पंडित खे ॿुधाया त जेकॾहिं तव्हांजी स्त्री श्री गणेश स्वामी जे विर्तु रखंदी त पकु पुत्र संतान थींदो अजीत कुमार पंहिंजे स्त्री रमा देवी खे श्री गणेश देवत जी वर्तु जी विधी ॿुधाए वापर लाइ परदेस हली वियो ओॾा गणेश स्वामीअ जे विर्तु रखण करे रमा देवीअ खे हिकु सुंदर ऐं सुलक्षनो पुटु ॼायो जंहिंजो नालो शाम सुंदर रखियो वियो ओॾा अजीत कुमार देशनि जा देश घुमंदो अठनि सालनि बैदि पंहिंजे नगर में वापिसि मोटी रहियो त संदसि जहाज़ हिकु हंघि फासी पियो पंडितनि खेसि ॿुधायो त हिन देश में हिकु शाम सुंदर नाले हिकु बालक रहंदो आहे उनजो जॾहिं हिन जहाज़ ते पेर पवंदो तॾहिं सां जहाज़ हलंदो अजीत कुमार पंहिंजा माण्हू मोकिले बालक खे घुराए जो हाणे त सतनि सालनि जो अची थियो बालक जीअं जहाज ते पैर रखियो तीअं जहाज हलण शुरू कयो बालक खां पुछण ते अजीत कुमार खे ख़बर पई त हूह संदसि ई पुटु हो तंहिं करे ख़ुशीअ में भरजी हिन बालक खे गोदु में खयो ऐं जहाज़ जा लही घरा वियो त वाट ते हिकु नांग खे ॿाहि में सढ़ंदो ॾिठो त बचाइण आहे हिनखे प्रार्थना कई अजीत कुमार दयालू हो जंहिं करे हिन खे नांग ते दया आई जीअं नांग खे ॿाहि मां ॿाहिरि कढई तीअं नांग खेसि डंगर आयो अजीत कुमार निहारे चयो त छा भलाईअ जो बदलो नांग खेसि ॿुधायो त तुहिंजी स्त्री श्री गणेश देवता जे विर्तु जो पालन कोन्ह कयो आहे उन ते अजीत कुमार नांग खे वापिसि मोटनि जो अंजाम ॾेई पाण घर आयो हिन घर अची ॾिठो त संदसि स्त्री गणेश स्वामीअ जे विर्तु रखी पूजा करे रई हुई हिकु पासे कुटीय जो कटोरो ॿे पासे कचो खीर रखियो उनजे वीच में ग़ुल फुल अगरबत्ती चौ मुखो डियो पियो ॿरियो पूजा पूरी करे चंद्रमा खे खीर जो अघ ॾेई सभु खाई पी वञे सुम्हीआ नांग जॾहिं ॾिठो त अजीत कुमार वापिसि कोन्ह आयो आहे तॾहिं खेसि डंगर लाइ संदसि घर आयो ऐं पूजा वारे बाक़ी बचियल प्रसाद खाई छॾियो ख़ुशीअ में भरिजी जीअं ॾींअं बरसा आयो तीअं गणेश देवता प्रकट थियूं ऐं पंहिंजे त्रिशूल सां नांग खे मारे छॾिया ई प्रभात वेले जॾहिं अजीत कुमार उथियो त नांग खे मोलु ॾिठी हिन रमा देवीअ खां पुछियो त पाप छो कयो रमा देवीअ खेसि ॿुधायो त मूं पाप कोन्ह कयो आहे हीअ असांखे खाइण आयो हिते आयो आहे पर गणेश देवता खेसि मारे छॾियो असी बची वियासीं इहा सभु उनजी कृपा आहे इहो ॿुधी अजीत कुमार ॾाढो ख़ुशि थियो जेको प्रेमी श्री गणेश देवता जो विर्तु रखी करे कथा कंदो या ॿुधंदो उनजी सभु मनोकामना पूरियूं थींदियूं